मुखे जेकॾहिं ॿिए देश वञण जो मौको मिलंदो त मां सह परिवार हॉंगकॉंग वञणु चाहींदसि हुते घुमण लाइ केतिरियूं ई जॻहियूं आहिनि जहिड़ो जैब गड़ नदियूं बाग ऐं ॿारनि जे लाइ पिण डिजनी वल्ड उन में मिकी माउस मिनी माउस ऐं हुननि जे दोस्तनि सां पिण मिलण जो मौको मिलंदो आहे हुते राजकुमारी जा महल बि आहे